जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो साक्षी आहे मां तव्हांखे इन करे फ़ोन कयो आहे त मुंहिंजे घरु महिमानु आया आहिनि ऐं असां पंज ॼणा आहियूं ऐं असां सोचो आहे त असांखे सिद्धि विनायक मंदिर वञिणो आहे जेको दादर में आहे त मां तव्हांसां वेनती कयां थी त तव्हां तव्हांजे अ ओला कंपनीअ मां मूंखे कहिड़ी हिकिड़ी कार ॿुधायो जंहिंमें असां पंज ॼणा अ चेंबूर सां वठी करे दादर वञूं ऐं दादर तां चेंबूर असांखे वरी अचिणो आहे तव्हां मूंखे अ कार जे बाए कार जो अघि केतिरो आहे उहो बि ॿुधायो तव्हां मूंखे कार जी डिटेल्स ऐं ड्राइवर जी डिटेल्स बि ॿुधायो त मां तव्हांखे वेनती थी कयां त तव्हां मूंखे इहो सभु जानकारी व्हाट्सअप ते इनेई नंबर ते मोकिलियो मां तव्हांखे इयो बि पुछण थी चाहियां त मूंखे अगरि कहिडो अ एडवांस पेमेंट करिणो आहे छा अगरि ईअं कुझु आहे त तव्हां मूंखे पेमेंट या बैंक डिटेल्स मोकिलियो छो त मां वो करे करे पको कयां ऐं असां सोचियूं था की असां परींहं जेको आहे अठावीह नवंबर असां उन ॾींहुं वञूं ऐं मूंखे तव्हांसां इयो बि पुछिणो आहे त उहो अवेलेबल आहे या न आहे मूंखे मां तव्हां सां वेनती थी कयां की तव्हां मूंखे हिकिड़ो बै हिकिड़ो सुठो अघि ॿुधाईंदा जेको मुंहिंजे बि बजट में पए